पोरण्या मोबायलांत आनी आतांच्या मोबायलांत तसो पळोवपाक वचत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक सगळ्यांत लागसारचो फरक म्हळ्यार तांची सायज पोरण्या मोबायलांची सायज एकदम ल्हान आतांच्या मोबायलांची सायज एकदम व्हड व्हड म्हळ्यार स इंच केन्ना केन्ना सात इंचाची आतां नवीन नवीन तरेचे मोबायल आयिल्ले आसात सादे मोबायल स्मार्टफोन्स टॅब्स हे तरे तरेचे मोबायल आनी प्रत्येक मोबायलाची सायज वेगळी वेगळी आसता पयलींचे मोबायल जे आसले तेंका की पॅड आसले एक मॅसेज जर टायप करतलो किवा स्वताचें नांवच जर टायप करतलो जाल्यार धा फावटी ते बटन दामचे पडटाले पूण आतां तशें ना तांची की पॅड्स बदल्ल्यात तेंचे स्क्रीन्स जे आसात ते टच जाल्ले आसा ताका लागून स्वताचें नांव किवा कसलीच मॅसेज टायप करपाक जाय जाल्यार तें सहजपणान जाता पयलींच्या मोबायलांनीं गॅमी बऱ्यो आसताल्यो थोडे थोडे स्नॅक्सांच्यो गॅमी थोडे फायटर्स गॅमी अशो गॅमी आसताल्यो पूण आतां त्यो गॅमी इंप्रूव जावन बऱ्या ग्राफिक्साच्यो आयिल्ल्यो आसात जो मनीस जो गॅमीन दाखयतात तो एकदम थ्री डी दाखयतात एग्झाम्पल म्हळ्यार पब जी फिफा आय सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप ह्यो बऱ्या ग्राफिक्साच्यो थ्री डी गॅमी आतांच्या मोबायलांत जे एप्स आसा ते ऑटोमॅटिक्ली अपडेट जाता ह्या सगळ्या सिस्टमाक आर्टिफिशीयल इन्टॅलिजंस अशें म्हणटात पयलींच्या मोबायलांनीं हें आर्टिफिशीयल इन्टॅलिजंस नासलें ते सादे सरळ मोबायल फक्त कॉलिंग करपाक आनी मॅसेजी टायप करपाकूच आसताले आतांच्या मोबायलांत वेग वेगळ्या तरेचे एप्लीकेशन्स आसता मॅसेजींग एप्लीकेशन्स गेमींग एप्लीकेशन्स आनी खूब तरेचे अभ्यासाचे सुद्दा एप्लीकेशन्स आसात एका मिनटान जगाच्या खंयच्याय फाटीचेर मॅसेज पावपाक शकता असले एप्लीकेशन आतांच्या स्मार्टफोनसांनी आसात पयलींचे मोबायल टू जी सीम कार्डाचे आसताले टू जी नेटवर्क म्हळ्यार खूब स्लो नेटवर्क आतांचे मोबायल फोर जी फाय्व जी नेटवर्काचे आसा म्हणजे हाय स्पीड नेटवर्क पयलींचो डेटा जो आसलो मोबायलांनी जो डेटा पॅक वापरताले तो खूब म्हारग आसलो आतांचो जो डेटा आसा तो भरपूर सवाय आसा म्हजें जर विचारश्यात जाल्यार हांव जियो सीम कार्ड वापरता आनी